हमसब चाइ एकटा बनबै छी दूधवला ओहिमे पहिने दूध दै छिए तकर बाद पानि दऽ कऽ पत्ती चिन्नी दऽ कऽ आदीसब दऽ कऽ खौलाकऽ तऽ ओ चाइ एकटा भऽ गेल एगो भऽ जाइ छै लेमन टी ओहिमे पहिने पानि दै छिए तकर बाद चिन्नी दऽ कऽ तहन फेर पत्ती दऽ कऽ खौलाकऽ हलका काला नमक दऽ कऽ तहन चाइ ओ भऽ गेलै तकर बाद ग्रीन टी भऽ जाइ छै एकटा ग्रीन टीओ बनै छै ओ गरम पानी कऽ लै छै ग्रीन टी के पैकेट आबै छै ओहिमे डुबा देलहुँ तऽ ओ भऽ जाइ छै ग्रीन टी सबसँ बढ़िआँ चाइ नीक लागैए हमरा सबके दूधवला जे चाइ बनै छै ओहिमे आदी तादी इलैची सब दऽ कऽ जे बनबै छै तऽ बहुत बढ़िआँ सुआद आबै छै ओकर ओ चाइ बहुत प्रसिद्ध छै हमरा सबके गाँवके घरके घरमे सब वएह दूधेवला चाय पिए छै